وہ کون سے ایسے چیلینج ہیں جن کا دہلی میں طلبا کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے سامنا کرنا پڑتا ہے دہلی میں رہ کر تعلیم حاصل کر نے والے طلبا کو بےشمار پریشانیاں اور بےشمار چیلینجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ان کو رہنے کے لیے کہیں رینٹ لینا پڑتا ہے گھر کرایہ پر لینا پڑتا ہے اس کے لیے انہیں مہنگے کرایے ادا کرنے پڑتے ہیں اور روم رینٹ لے کے رہے ہیں تو اس کے لیے انہیں روم پر کھانا بنانا ہے یا تو پھر جا کر کے باہر سے یا میس سے کھانا کھانا ہے وہ بھی کھانا بھی مہنگا ہے اس کے لیے الگ دینا پڑتا ہے باہر رہنے میں ہوتا یہ ہے کہ باہر سے یونیورسٹی جانے میں فاصلہ کافی ہوتا ہے اس میں ان کو الگ خرچہ دینا پڑتا ہے اور وقت کا اور وقت مزید لگتا ہے اور باہر رہنے میں ان کی صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے کیوں کہ باہر رہ کر روم کا کھانا ایک تو وقت نہیں ہوتا ہے اور پڑھائی میں بھی نقصان ہوتے ہیں کیوں کہ اتنے دور سے آنا جانا اس کی وجہ سے اس کے اوپر ہراسمینٹ ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں لوگ جس کی وجہ سے پڑھنے میں اور وہ پوری طرح سے توجہ نہیں دے پاتے ہیں کبھی کبھی وہ بالکل تھک ہار کے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں